दानि मुगायाव जोङो गोदोबा जोङो असमिया मिडियाम फरायनानै बातरि काकत दैनिक अखम बायदिसिना माबा माबि जों फरायनो मोनबोदोंमोन किन्तु दा दिनैनि मुगायाव बातरि सातरिखौ जोङो मिथिला दानिया आरो गोदान मुगा आरो गोदान गोदान बैग्यानिक पद्ध'तिजों मबाइल टिभि बायदिसिना बेफोरावनो गासैबो जाजोब्बाय गोदोनिया जोङो बातरियाव फरायनो मोनोमोन जाथाय जानायनि सानथाम सानब्रैनि उनावसो बेखौ जोङो अमुक जायगायाव ओरैबायदि ओरैबायदि घटना जानाय जाथाय जादों बेफोरखौ जों मिथिनो मोनोमोन बातरि लेखा बायनानै फरायनो गोनां जायोमोन दा बरत'मानाव आं बेफोरबायदिखौ बारा नुवाखिसै दाना टिभि सिभि मबाइल बेफोरनि मुगा जाबाय बेफोरजोंनो गासैबो मिथिनो मोनजोब्बाय आरो जोङो दानि गोदान बैग्यानिक पद्धतिनि माबाखौ बारा बिसेस जोङो मिथिनो मोना मबाइलनि जुग टिभिनि जुग जोङो बेफोरबायदिखौबो जों गोदो मबाइलबो गैयामोन टिभि सिभियाबो खोब खममोन गामि दरसेयाव गंसे अबेबा गामि दरसेयाव गंनै ओरैबायदिल' थायोमोन दा बेफोराव जोङो फेस टु फेस नायनो मोनोमोन सम मोनब्ला सम मोनि समावथ' गैया दा बेफोरबायिखौ आङो बिसेस एसेबां बुंस'जोबनो हालिया दा बातरिबो फरायनाय जालिया दा जोङो आगोलाव इसे देहा थानायाव गथ' गथाय खांखानायाव जों बातरिबो फरायोमोन बातरि लेखा बायै बायै किन्तु जों टिभि मबाइल बेफोरनि माबाखौ जों मोनबोआखैमोन दासो बेफोरनि जुग जानानै दा मालाय बयबो सेंग्रा सिख्ला देरफुनाय सांग्रांथि गथ'फ्रा बेफोरबायदिखौ माबा खालामनानै लाबाय दा बेफोरजोंनो सोलिगासिनोबो दं दा खोब मोजांनि बाथ्रा किन्तु गोदोबा हले जाथायनि जाखांनायनि साननै सानथामनि उनावसो जोङो बातरि काकत फरायनानै बातरिफ्राव मिथियोमोन बबे जायगायाव मा जादों मा मादों बेफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनोमोन दा दानि मुगायाव बैग्यानिक मुगा लोगो लोगो जाथाय जानाय लोगो लोगोनो गासैबो नुजोबो मोनजोबो मबाइल टिभिनि जुगेदि देसआव मा जादों सरकारा मा खालामदों बेफोरनि माबाफोरखौबो टिभियावनो मिथिगोन मा मा बिथोन होदों बेफोरखौ गासैबो मिथिजोबनो मोनबाय दा जोङो बेफोरबायदिखौ बारा गोसो होलिया जोङो बोरायबाय आरिबाय होननानै जिहेतु सेंग्रा बा मावनो हाग्रा दांनो हाग्रा बेफोरबायदि माबायाव थाबायग्रा बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय खोब सुबिदा जादों मोजां जादों दा जोंनि थाखाय बेफोरबायदिखौ एसेबां जोङो गुरुत्त' लालिया टिभिबो लानो रोङा टिभि लाबाबो खामानि दामानि मावनो गोसो जाया होननानै बेखौ लानाय जाया दा बेखिनिखौनो आङो बुंबाय